बिल्कुल धर्म जो है हमारे क्षेत्र में ये पर्यटन को बहुत प्रभावित करता है जैसे धार्मिक जो स्थल हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं का हमेशा आना जाना लगा रहता है या श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है जो पर्यटन को प्रभावित करता है धार्मिक स्थलें हैं ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ देशभर से लोग आते हैं जैसे केदारनाथ है जहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं अमरनाथ है उज्जैन है नीचे रामेश्वरम है उड़ीसा में भुवनेश्वरम भुवनेश्वर है जहाँ पर लोग श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं जो पर्यटन का केंद्र माना जाता है तो धार्मिक जो धर्म हैं आपके क्षेत्र में पर्यटन को प्रभावित करते हैं